साढ़ी रसोई घरै च इक मिक्सर ऐ इक ग्राइंडर ऐ इक इंडक्शन चूह्ल्ला ऐ एह् इसलै अस जेह्ड़ा इलैक्ट्रिक जमाने दे स्हाब कन्नै अस यूज करा ने आं इसी इस्तेमाल करै ने आं पैह्लें जमाने च एह् चीजां नेईं हियां पैह्ले जमाने च लकड़ी दे अस चूह्ल्ला बनांदे हे ओह्दे उप्पर लकड़ियां किट्ठियां करदे हे फ्ही इक गोबर दा बी इक ओह् बनांदे हे ओह्दे बाद अस इस्सी यूज करदे हे ते ग्राइंडर दा असें गी इस बेल्लै एह् फायदा ऐ कि पैह्ले पैह्ले जमाने च अस कुंडे पर कुटदे हे हर चीज कुट्टियै बनांदे हे निक्के निक्के पीस करियै बनांदे हे ओह्दे बाद भी अस उस्सी मिक्स ओह्दे कन्नै गै कुट्टी कट्टियै मिक्स करियै बनांदे हे ते जेह्ड़ा इसलै इसलै मार्डन जमानै च एह् चीजां बड़ियां असें ई बड़ी फायदेमंद ऐ एह् साढ़े रसोई घरै च जेह्ड़ा पैह्लें बड़ा भारी टाईम लगदा हा अजकल कोई टाईम निं लगदा अजकल जेह्ड़ियां अस रुट्टी बनान्ने आं रुट्टी दी मशीनां चली दियां ओह्दे आस्तै अस हर चीज इसलै इलैक्ट्रिक जेह्की चीज ऐ असें ई बड़ा भारी फायदा ऐ एह्दा पैह्ले जमाने च अस जेह्का द'ऊं च'ऊं घैंटे च खाना त्यार करदे हे अजकल अद्धे घैंटे च त्यार होई जंदा राईस कुक्कर बी होंदे हर चीज जिसलै साढ़ी किचन च जिन्नी जिन्नियां बी चीजां न सारियां चीजां जेह्ड़ियां हैन ओह् इसलै असें ई फायदेमंद न और टाईम घट्ट लगदा साढ़ा और असें ई फायदा जैदा एह्दा इंडक्शन चूह्ल्लै च अस बिजली कन्नै यूज करी सकने आं जेह्दे कन्नै अस एह्दे उप्पर राईस बनाई सकने आं चौल बनाई सकने आं दाल बनाई सकने आं हर जेह्की चीज ऐ असें ई बड़ा जेह्का टाईम जेह्का साढ़ा बड़ा घट्ट लगदा ते असें ई फायदा बड़ा जैदा होंदा ते गर्वमैंट नै एह् अच्छियां चीजां जेह्ड़ियां त्यार कीती दियां न